जीअं त मूं तां खे पहरियों ॿुधायो त मां किशोर कुमार जा गाना ॿुधण पसंद कंदो आहियां किशोर कुमार मुहम्मद रफी ऐं ख़ासि तौर ते जेके बैग्राऊंड में देवानंद जे रोल में जेके गाना ॻाया आहिनि ॾाढा वणंदा आहिनि हुनमां हिकु ॿ त मूंखे याद आहिनि हा जीअं तमाम सुठो वणंदो उहो आहे पुराणो गानो लेकिन मूंखे तमामु वणंदो हुओ ऐं इनजे अलावा ये कुझु गाना आहिनि जेके मतिलबु छाप छॾे विया आहिनि असांजे दिलि ते जॾहिं बि असां गुनगुनाइंदा आहियूं त असां उन सदी में हली वेंदा आहियूं जॾहिं देवानंद हुओ किशोर कुमार हुओ ऐं ये गाना असां हाणे छो त उहे सिंगर्स बि कोन्हनि ऐं उहे फिल्म आटिस्ट बि कोन्हनि त असां हुननि खे डैक ते ॿुधंदा आहियूं पैनड्राइव में ॿुधंदा आहियूं रेडियो ते ॿुधंदा आहियूं एफएम चैनल ते ॿुधंदा आहियूं कॾहिं कार में कॾहिं घर में अॼुकल्हि त यूट्यूब ते बि आहे सभु गाना आहिनि उहे ॿुधी आनंद वठंदा आहियूं ऐं तमामु सुठो लॻंदो आहे उनजे अलावा सिंधी गाना मूंखे पसंदि आहिनि भगवंती नवाणी जो त मिसाल ई कोन्हे भगवंती नवाणी जे जेके गाना आहिनि असांजी सिंधी जी जेका लता मंगेशकर आहे उहो भगवंती नवाणी उनजा लाॾा मशहूरु एॾा मशहूरु आहे छा ॿुधाइजे इहे असां ॿुधी ॿुधी ॿुधी ॾाढा ख़ुशि थींदा आहियूं